बिहारमे मुख्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाके बहुत ही भिन्न भिन्न छै एक दोसरसे अस्पतालेमे क्लीनिकमे वहाँ नर्सिंग होममे अस्पतालेमे कि होइ छै सरकारीमे जे हँ सरकारी डॉक्टर रहै छै पढ़ल लिखल तऽ बहुत रहै छै लेकिन ढङ्गसे इलाज नहि करै छै आओर प्राइवेटमे वएह होइ छै बढ़िआँ पइसा लै छै दबाकऽ आओर अच्छासे इलाज करै हइ वएह द दवाइपर दाम चढ़ा चढ़ाकऽ लै हइ आओर वहीँ सरकारीमे लऽ कऽ पास दवाइओ रहै सरकारी अस्पतालमे तऽ ओ बिलकुले नहि दै सरकारके हर जिलामे एगो एम्स दैके चाही एम्समे इलाज करबाबैके चाही जेनाकि अभी सरकार सबके आयुष्मान कार्ड दऽ रहल छथिन हर गरीब इन्सानके दैके चाही ताकि बेचारा अपन इलाज अच्छासे करबा सकै नहि सरकारी हॉस्पिटलमे कऽ सकै तऽ कमसँ कम प्राइवेटोमे तऽ अपन खरचा कऽ कऽ तऽ कऽ सकै ओहिसे इलाज नहि करबाबै से कतेक बेचारा आदमी सभके मौत भऽ जाइ छै ढङ्गसे इलाज करबऽके चाही लोकके खासकऽके डॉक्टरसभके इहाँ जे आदमी छै अच्छासे इलाज करैके चाही आओर लोकके धिआन दैके चाही अपन स्वास्थ्यपर आओर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जे छै वहाँपर भी धिआन दैके चाही वहाँके जे मालिक हइ तकरा आओर हर जगह अच्छासे साफ सुथरा रखैके चाही सरकारी अस्पतालेवला डॉक्टरसभके भी धिआन दैके चाही कि हँ हमरा इधर हमरा हॉस्पिटलके कहीँ बदनामी नहि हो आबैके चाही जे हँ आबऽ हमरा पेशेन्ट हम अच्छासे इलाज करू से सब तऽ ओकरासभके करैएके नहि रहै छै सब बस एन्ने ओन्ने बैठिके करैत रहल आएल लेट से जे मोन भेल से करलक गन एहि दुआरे अच्छासँ इलाज लोकके करबाबैके चाही जे ताकि अपन स्वास्थ्यके धिआन रखै आओर बढ़िआँसे रहै